तुमच्या म्हणण्या प्रमाण अपयश म्हळ्यार कितें म्हाका अपयश म्हळ्यार कितें विचारीत जाल्यार हांव म्हणटलें की अपयश अशें कांयच आसना तें मानपाचेर आसता जर तुका दिसलें की तूं किद्याक तरी कामान जर तूं तुका यश मेळूना कोणूय म्हणटलो तू अपयशी थारलें पूण हांव अशें म्हणना म्हजे कोतान अपयश हें मानपाचेर आसता आनी जर तुवें थारायलां तूं कोणाचेंय कांयच आयकूपाचें ना तूं प्रयत्न करीत रावतलें जाल्यार अपयश हें केन्नात आसना सदांच जैत ही तुजीच आसता